हम हमेशा फलदार वृक्ष लगाते हैं जो हमारे जो हमारे सेहत के लिए फलों को उत्पन्न करते है एवं फल हमारे सेहत के लिए काफी लाभदायक होते हैं जैसे हमें संतरे द्वारा विटामीन सी की पूर्ति होती है जो हमारे आँखों कि आँखों की रोशनी को आँखों की रोशनी बढ़ाने के काम में आती है और पहले हम कई क तरह की बेलें लगाना चाह पहले बेले लगाएँगे जैसे कि करेले की बेलें होती हैं लौकी की बेलें और हम केले के बेल और तंदूर की बेल और आज ही कई प्रकार की बेलें होती हैं जो हमारी जो हमारे श जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं जैसे कि हम लौकी की बेल लगाकर हमारे लौकी लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं जो हमारे सेहत के लिए विटामिन ए की पूर्ति कराती है जिसके कारण हमें रतौंधी स्कर्वी रोग नहीं हो पाता है विटामिन बी की क पूर्ति कराने के लिए मै राम को लाएगी राम को लगा उपयोग राम को बेल लगाकर हमें राम को ल खाना चाहिए जिसके कारण विटामिन बी की पूरी होती बी की पूर्ति होती है जो बेरी बेरी रोग क निवारण के काम आती है और फलदार वृक्ष खाने के कारण हमें कई विटामीन प्रोटीन आदि कैल्शियम आदि की पूर्ति होती है जो हमारी सेहत के लिए हानि लाभदायक होते हैं और हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करते हैं जिसके कारण हमें हमारेशसरीर स्वस्थ रहता है एवं हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं जिस की हमें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जो हमारे शरीर को लिए हमेशा लाभदायक होते हैं इस हमें इस प्रकार के बेल और पौधे उगाने चाहिए